मां त कॾहिं बि पबजी रांदि न खेॾी आहे न की किरदार ते पैसा लॻायां आहिनि मां त सिर्फ़ लुडो गेम सिखियो आहियां उहो बि कोविड जे टाइम ते मुंहिंजे सोटु अहमदाबाद मां मूंखे ऑनलाइन गेम करणु सेखारी त मां पंहिंजे ॿियनि भाउ भेनरुनि खे बि इहा गेम सेखारी हुई ऑनलाइन ते खेॾण लाइ हुन सां कोविड जे टाइम ते ॿाहिरि न निकिरंदा हुआसीं हिन करे इहा रांदि खेॾंदा हुआसीं घर में वेही करे ऐं मां हिकु कैंडी क्रश बि खेॾंदो आहियां ऐं वॉटर पज़ल्स बि खेॾंदो आहे हिन खेॾण जे करे वक़्तु सुठो गुज़रंदो आहे